ہیلو آخری کچھ سالوں میں ہ ہندوستانی معیشت نے کافی ترقی کی ہے پہلے کے مقابلے میں اب لوگوں نے لوگوں کے پاس زیادہ موقعے ہیں اور نئے نئے بزنس بھی کھل رہے ہیں اس ترقی میں انڈسٹریز کا امپورٹینٹ رول ہے سب سے زیادہ فرق آئی ٹی سیکٹر ینی سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی والے کام نے ڈالا ہے اس کے بعد مینوفیکچرنگ سروسز سیکٹر بھی کام اچھا کر رہی ہے جو لوگ چھوٹی جگہوں میں رہتے ہیں اب ان کے پاس ڈیجیٹل چ چیزوں کا فائدہ مل رہا ہے آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ اویلیبل ہے اس وجہ سے گھر بیٹھے آن لائن کام کر رہے ہیں سب شاپنگ کر رہے ہیں پیسے بیچ رہے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ میں بھی لوگوں کو زندگی آسان کر دی ہے اب ہمیں بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم موبائل ایپ ویب سائٹ سے ہی اپنا پیسہ مینج کر لیتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ جیسے یو پی آئی پے ٹی ایم گوگل گوگل پے نے چھوٹی چھوٹی دکانوں تک کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے پہلے جہاں صرف کیش چلتا تھا اب وہاں کیو آر کوڈ لگ گیا ہے ٹیکس اور گورنمنٹ کے کام بھی آن لائن ہو گئے ہیں آدمی اپنا ٹیکس ریٹرن موبائل سے بھر سکتا ہے اس سے ٹائم ٹائم بھی بچ رہا ہے اور سسٹم زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو گیا ہے تو اوور آل دیکھا جائے تو انٹرنیٹ ڈیجیٹل بینکنگ اور ٹیکنالوجی ہندوستان میں کافی اکنامک اسٹرانگ اسٹرانگ بنانے میں مدد کر رہا ہے نئے جابس لائے ہیں لائے گئے ہیں اور لوگوں کی زندگی بہتر بنایا ہے شکریہ